बर' सुबुंफोरा गुबुन सुबुंफोरजों रायलायनायाव जेब्लाबो उसुबिदा एबा फ्रब्लेमाव गोलैयो मानोना बे गुबुन जातिफ्रा बर'नि भासा एबा रावखौ सोलोंनानै लायाखै बिनिखायनो जेंनायाव गोलैयो फराय फरायाखै एबा सोलोंनानै लायाखै बिसोरो गुबुनफ्रा बर'नि रावखौ एबा फरायाखैबो बिनि थाखायनो बिसोरो रावनि बेलायाव फ्रब्लेम जायो बर' बर'फोरजों रायलायनायाव उसुबिदा जायो आरो जोंबो बिसोरजों रायलायनायाव उसुबिदा जायो मानोना बिसोरो गुबुन जातिफोरा बर'नि रावखौ सोलोङाखै आरो बर' बिजोंजों फरायाखै बिनिखायनो बिनिखायनो भासाफोराव एबा रावफोराव फ्रब्लेम जायो बिनिखायनो बिसोरो बर' रावखौ रायलायनो रोङा आरो उसुबिदायाव गोलैयो सोलोंनानै लाब सोलोंबाबो बिसोरो रावनि बेलायाव जों बर' सुरखौ रायलायजोबनो रोङा बुंनो हाया जायो आरो जोंबो बिसोरनि बुंनाया गोब्राब जायो बुजिनो थाखाय बिसोरो सोलोंनो सोलोंनोबा बर' रावखौ गिबियावनो फरायनांगोन बर'नि बर'नि रावजों फरायनांगोन बर' बर'नि साबजेत लानानै फरायनांगोन बिनिफ्रायसो बर' रावखौ बर' रावखौ रोंलांगोन आरो बिदिनो बर' बर' मानसिजों रायज्लायबाय थानांगोन अब्लासो बिसोरनि रायलायानाया बर' बर' रावा एसेबाबो जागोन सोरबा सोरबा खायफा गुबुन सुबुंफोरा बर'नि रावखौ सोलोंनानै लाया लिंगुइसाव एबा रावाव फ्रब्लेम जायो बुजिनो थाखाय गोब्राब जायो बेसोरबो जोंनि रावखौ आरो जोंबो बिसिनि रावखौ सोलोंनानै लायाबा रायलायनायनि बिथिङावनो गोब्राब जायो बुजिनो हाया हाया जायो बिनिखायनो रायज्लायनायनि बेलायाव रोङा जायो